हेलो हँ हेलो आँय ठीक छै नहि धानसभ रोपा आब हेतै ट्रेक्टरसँ खेती करबै जोतायल जेतै आरि खाँच बनायल जेतै दाउन हेतै हर जन कए कऽ तब ने रोपी हेतै रोपबै खेत रोपि कऽ तकर बाद रोपनी भेल फेर कमठउनी भेल तकर बाद काट खोँट भेल के ओहिना तुरन्ते खेती भए जाइत छै बड़ हँ आँय हँ रोपैवला भए गेलैआब कदवाके तैआरीमे छियै इएह धान हल्लुक धाने आर एखन रोपल जाइत छै नीचाँ बीटामे तऽ बहुत पानी छै एखन या अथी मन्सूरी भेल अहाँकेँ या अथी धान भेल धुर नामो बिसरि जाइत छियै मन्सूरी तऽ इएह अथीमे अथी रामदुलारी तकर बाद इएह धानसभ रोप होइत छै एखन भए रहलै हेँ हँ लगाए देब भाँज लगाए देब आब कनि हेतै तब ने अपनासँ बचतै तब ने अहाँकेँ मन्सुरीके धानके बिआके भाँज लगाए देब धूरके हिसाबसँ पहिने अपन खेती हेतै तब दोसरकेँ ने देल जेतै आब जेना होइ डेढ़ सए होइ दू सए होइ अढ़ाइ सए रुपए धूर पड़य इएहसभ छै हँ बहुत नीक होइत छै आ बढ़िआँ होइत छै बढ़बो खूब करैत छै ओहो बड़ बढ़िआँ होइत छै भेल तऽ बढ़िआँ भेल नहि तऽ बस अथी भए गेल इएहसभ छै हाथियारेमे छै बलुआहमे नहि होइत छै मने आब तऽ सभचीजमे पानि पड़ैत छै बिआ पड़ैत छै तबे होइत छै बिना अथीके मेहनतिके कतय होइत छै ऊपरमे हँ सरकारो बिया आर दैत छै एना दैत छै सरकार बिआ एगो अपन घरके गिरहथवला होइत छै से सरकारी नहि होइत छै नहि ओतेक धरैत छै सभजगह नहि धरैत छै जतय धरयवला रहल ओत्तहि टा ने भेल सगरे नहि होइत छै लोक अपना घरेके बेसी झाँकी मँसूरी रब्बी मँसूरी भेल रोपलक लोग हँ भेलै मूँग भेलै रौदी टा भेलै तैओ जे भेलै से भेलै हँ हँ केने रहियै मूङ्ग मकइ हँ हँ तऽ एनेहो भेलै उपराहाइरमे भेलै नीचाँमे नहि भेलै उपराहाइरमे भेलै उपरा आरमे भेलै नीचाँमे नहि भेलै हँ बादमे बात करब हँ